नमस्ते आप क्या आप गाँव में शहर में गाड़ी आया है ऐसे चार चक्का जो कि बढ़ियां सा वही हमको लेना है हाँ तो क्या उसकी बैटरी ओटरी के के बारे में बताइए हमको लेकर देना है दहेज में

तो आप कैस लेंगे या पूरा लेंगे हमसे आपका जो हमको आप देंगे जो गाड़ी तो गाड़ी तो लेना ही था आपसे तो हमको आप कैस आपको देंगे या कुछ कम करके हाँ पहले ही सब पैसा ले लेंगे तो कितने में पड़ेगा गाड़ी आपका हमको पन्द्रह लाख में गाड़ी चाहिए आप आपका कलर हमको बहुत आप हम आएंगे आपके सो रूम में तो हमको कलर अपने से ही च्वॉइस करना है हम खुद हम आकर के निकाल लें गाड़ी का आपका दुकान कहाँ है तो हम कुछ पैसा आपको इस समय देंगे कुछ पैसा बाद में देंगे तो मार्च के महीना में कुछ उसमें छूट आएगा ना